हैलो नमस्ते कौन बस ठीक तुस सनाओ अच्छा अच्छा ठीक मिली जाह्ग की चाहिदी छुट्टी अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं मिली जाह्गी इसी छुट्टी ते तुसें एप्लीकेशन लिखियै भेजी नी पैह्लें आं ठीक ऐ तुस कल्ल एप्लीकेशन भेजी ओड़ेओ मिली जाह्गी तुं'दे जागतें गी छुट्टी ते कन्नै उ'नें गी हॉलीडे छुट्टियें उप्पर कम्म होग ओह्बी देई ओड़गे भी भी तुस ओह् कराई ओड़ेओ उ'नेंगी ठीक ऐ कल्ल में उं'दी नोटबुक च लिखी ओड़गी सारा किश ते तुस इ'नें छुट्टियें च कराई ओड़ेओ ते बाकी किश छुट्टी मिली जाह्गी तुं'दे बच्चें गी ओह् कोई गल्ल निं ठीक ऐ